रेशम मुहिंजे भोजन सवले में सवलो आहे पर हिकु सामग्री मां ज़रूर विझंदी आहियां सभु भाॼीनि में हूअ अथव अंबे हल्दी अच्छी हल्दी मिलंदी आहे ऐं उहो ऑल सीज़न न आहे उहो ख़ाली सीज़न में मिलंदी आहे हिन करे मां हुनखे सुकाइ रखंदी आहियां सुकाइ करे वरी हुनखे पीसंदी आहियां पीसे करे शीशी भरे रखंदी आहियां पोइ जॾहिं रसोई ठाहियां हिकु चमच अंबे हल्दी ज़रूर विझंदी आहियां हीअ आईडिया आहे मां थोड़नि खे ॿुधाई आहे ऐं जंहिंखे जंहिंखे मां ॿुधाई आहे सभिनीनि खे हिन मां ॾाढी हेल्प थी आहे हां तूं बि यादि रख अंबे हल्दी आर्थराइटस लाइ ॾाढी सुठी आहे